औ इसेखौ फोरमायनो हागोन मानो होनबा जोंबो हाबा जानायनि उनावहाय आन्दलन समाव गोबां खस्त' मोनबोदों जोंबो बडलेण्ड मुभमेन्ताव ओंखारनो मोनदों बै समावथ' खुनु जेबो मोनसे पलितिक्स पार्ति गैयामोन जोङो जयैनो एबसुआवनो दंजोबोमोन एबसुनिफ्रायनो गोबां आन्दलन खालामदों बे समाव जोंबो फरायनाय टाईममोन जोंबो ओंखारफादों गोबां खस्त' मोनदों ओरै फुलिसफोर हायवेआव थायोबाबो पुलिसफोरजों बबावबा कर्ट एरेस्त अबावबा होसो जानाय बबावबा बुग्लुं जानाय जोंबो बुजाना मोनदों होसोजानो मोनदों आरो ओरै कम्बिं अफारेसन जादों बेफोरावबो गोबां बर' हौवाफोरा कस्त' मोनदों बर' सेंग्राफ्रा हिनजावफ्राबो बिदिनो बबावबा बबावबा रेप खालामजादों गोबां रेप खालामजानाय आरो मुख्लं जालांनायफोर दं सनफोरखौ गोसोआव गैला गोबाव थायम जाबाय जोंबो जाया नङा बैसोआ जाबोगासिनो दं थिग बिदिनो गयबारि गामियावहाय बम बम फुथायदोंमोन बे समावहाय गोबां हिनजावफ्रा रेप जादों गयबारि मानसिनि बे समाव जोङो मोनसे बर' बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मवा मोनसे हिनजावफोरनि आफात आबोफ होन्नाय दानानै गालांदों बे आबोफ दानायाव जोंबो बिबान दंमोन दथमा आन्सलिक हिसाबै बेयाव जोङो बै रेप खालामजाग्राफोरनि दरखास्त' एप्लिकेसन मेमरेन्दाम हैनो थांनायाव जोङो पुलिसफोरखौ गिनानै आथिंजों थाबायलांदों सिम्बोरगाव देबोरगाव क'क्राजार ताउनसिम उदैयाव बे आखाइयाव बेग थेगावथ' लानो हाखाया बे समफ्राव बेग लाबाबो सिग्रोमो जोङो उदैफ्राव सिगोमनो हायाखोमा होन्नानै गांफा गांफा बे गांसे बे गांसे लानोसै साथाम सानै बुरजाबो थाबायनो हाया बेरोखोम जादों ओमफ्राय हैबाय हैनानै उनावहाय जोङो बै गावजानाय बुजानायफोरखौ हस्पिथालाव जोंखौ नुहरनाय लोगो लोगो बिथांमोनहा जि आखाइ फायखनहरबाय ओमफ्राय जोङो हस्पिथालाव थांबाय नायबाय पुलिसफोरा सोवा साफा साफा सेखिं खालामनानै सोबाय रायलायबाय जोंखौ नायलांदो जोंनो जों ओरैबायदि ओरैबायदि दं खस्त' जानाय समाव मोनजाया लोंनाय समाव मोनलोङा खस्त' खालामो बेफोरबादि होन्नानै खिथाहरबाय बिनि उनाव फैबाय जोङो थाबाय थाबाय फैलायबाय बिदिनो अनेक बुंनांगौ दङ बावजोबलायलांबाय कस्त' कस्त'वाथ' गोबां मोनखादों बयबो कस्त' मोनदों बिदिनो हाबा जाखांनायनि उनावबो गोबां खस्त' मोनदों मानो होनबा आंनानो आंनि हासबेनानो एबसुनि सय बोसोर आन्दलनाव एबसुनि दथमा आन्सलिक एबसुनि सेक जेनेरेल सेक्रेतारिमोन आरो बिनि उनावहाय साहित्य सभानि सेख्रेतारि जादों बोसोरब्रै बोसोरबा आरो बिनि उनाव बिएलथि जादों बिएलथि जानानै बिसोरो बितिसि एकर्द खालामनायाव बे आंनि हासबेनाबो सासे सिगनेतरिमोन बिथांमोनहा बिदिनो गोबां आन्दलनाव खस्त' मोनदों जोंबो नखौनो गयबारि एक नं हाब्रुबारी गयबारियावमोन जोंनि आसल नआ फारसे एनदिएफबि नि गन्दगल फारसे पुलिसफोरनि उफद्रपाव जोङो खारबोनानै नैबे दानि दथमा गोमखांफुरियाव ज' बयहाबो हा एफा एफा बायनानै जों बाव लुनानै थाफैनाय जादों आरो नङाबालाय जोंनि फुराना गामिया बै दथमा एक नं हाब्रुबारीयावसोमोन मोनदों खस्त'वा गोबां जोंबो बिदिनो